आं बुरजा सानफोर बायजोआव थाङोब्ला आंनि बिफांफोरखौ आंनि न'खरनि आइ आफा बिसोरो जोथोन लायो साफा खालामो आरो जुदि आइ आफाया जोथोन खालामनो हायाब्ला आंनि न' खाथिनि आदै एबा सोरबा मादै जायखुनु मानसिखौ आं जोथोन लानो थिनहरो मानोना आं गोबाव थाहैयोब्ला हाग्रा जाना थागोन आरो बिफांफोरा फिसा बिफांफोरा दै मोनाब्ला थैयो रानो बेनि थाखाय आं आइ आफाया जुदि साफा खालामनो हायाब्ला बिसोरो सोलाबाब्ला न' खाथि नि सहाय लाना आङो साफा खालामहोयो मानोना आंनि बिफां लाइफाङा मोजाङै आरो बिफां लाइफां थायोब्लासो जों मोजां अक्सिजेन मोननो हायो बेनि थाखायनो आं बायजोआव गोबाव सम थाहैयोब्ला आंनि न'खरनि आइ आफा एबा न' खाथिनि मदद लाना आंनि बिफांफोरखौ आं जोथोनै लाखियो